पंद्रहं सत्रहं सौ एकटीह एकवीह हज़ार पंज सौ चालीह चालीह हज़ार अठ सौ उणवंजाह हिकु लखु उणेतालीह हज़ार टे सौ सत्रहं अठ लख हिकु हज़ारु अठ सौ तेरहं